हम कहैत रहिए ई जे अहाँके मोबाइल अएलैए पोको एक्स थ्री के तरफसँ तऽ कि नाम छिए एहिमे हम मँगेने रहिए छओ जी बी रैम आओर प्लस ओहिमे एक्सटर्नल रहै जे कि नाम छै सात जी बी रैम रहै एकटा गेमिङ्ग फीचर्स रहै तऽ ओहिमे हम ई कहै चाहै छिए जे कि नाम छिए कि ओ जे मोबाइल छै ओ जेहन हम अपेक्षा केलिए रहै ओहिसँ दस गुणा बेटर चलै छै कियाकि आइके डेटमे कि नाम छै पोको एक्स सीरीजके कम्पैरिजन छै ओ आइफोन सबसँ करल जाइ छै तऽ अहाँके जे फोन अइ ई एतबा अच्छा छै जकर वर्णन हम किछु नहि कऽ सकै छी कियाकि ई जे फोनमे हम जहन हम खेललिए एक दुइ महिना गेम खेललिए तहन हमरा पता चललै कि एहि फोनमे एहन एहन फीचर छै जेनाकि कूलिङ्ग सिस्टम छै अहाँके आओर कैमरा जे छै अहाँके सिक्सटी फोर मेगा पिक्सलमे एतेक मतलब डेप्थ मतलब अन्दरमे जाइ छै कैमरा कोनो चीजके फोटो जे लै छिए ओ बहुत ज्यादा अच्छा सेन्स करै छै आओर जेनाकि हमर काज छै अलग अलग प्रकारके काज छै ब्लॉगिङ्ग भेलै आब यूट्यूब चैनलके बहुत सारा काज छै लेकिन ओ ओहिमे कोनो प्रकारके जे अगर जेनाकि अगर ब्लॉगिङ्ग करै छी ओहिमे कोनो प्रकारके हमरा दिक्कत नहि होइ छै आओर पिछला जे कैमरा छै ओहोके ओकरो डेप्थ सेन्सर छै एतबा बढ़िआँ छै जेकर कि तारीफ करी हम कोनो भी प्रकारके जेनाकि यूट्यूबके काज कोनो भी चलैत रहै छै अलग अलग प्रकारके काज एहिमे हमरा कतहु भी कि नाम छिए दिक्कत नहि दैए ओकर बाद जे ओहिपर एडिटिङ्गो हम ओहिपर करैत छिए तऽ ओहोमे हमरा कोनो जे अथी नहि छै लैङ्गिङ्ग फैङ्गिङ्ग नहि देखैलए मिलै छै बहुत ज्यादा फोन जे छै लैग नहि होइ छै आओर कूलिङ्ग टेक्नोलॉजी फोनके जे छै से बहुत ज्यादा सुन्दर छै